हलो गुड ईवनिंग सर सर मैंने आपका पैकेज ले लिया है मेरे को कहाँ पर आना है जी जी जी जी

ये जॉय जॉय वाले के साइड ओ ओके सर सर में को पूछना था कि आपका पेमेंट मेथड क्या रहेगा ओके तो वही मेरे को पूछना था कि अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो मैं क्यू आर कोड ले कर आऊँ कि नहीं ले कर आऊँ क्योंकि हम लोग के मतलब हम लोग को ये भी बोला है कि क्या कहते हैं कि अगर आपको हॉफ़ ऑन हॉफ़ ऑनलाइन या हॉफ़ कैश में मेथड में करना है अगर आपको पे तो वो भी कर सकते हैं आप इसमें सर क्या रहेगा कि मैं बार अभी आपकी हॉफ़ पेमेंट अभी हो जाएगी मतलब एक सॉर्ट ऑफ़ एडवांस आप मेरे को दे दे देंगे और मैं बाकी का अगर आपको लगेगा तो आप कैश दे सकते हैं या फिर इसमें ये भी कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट आप हमको ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट कर दें और कुछ अमाउंट हमको बाकी रेस्ट से बचा हुआ आपका अमाउंट हमको कैश के थ्रू पेमेंट कर दें हाँ ऑफ़र सर डिपेंड कर करेगा कि मतलब पर आपका जो आपने मंगाया है खाने के लिए तो वो कितने तक की रेंज में जैसे सौ सौ तक की रेंज में थर्टी रुपीज़ ऑफ़ मिलता है फिर थाउज़ेंड के ऊपर ऊपर में ट्वेन्टी परसेंट ऑफ़ या फिर हंड्रेड रुपीज़ ऑफ ऑफ़ मिलता है तो ये डिपेंड कराता है आपके ऑफ़र में वो आप जब ऑडर करके अभी आपके उसमें आ रहा होगा न कि डिलीवरी टेकेन पर तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर वो बताएगा कि यह यह ऑफ़र्स रहेंगे वहाँ पर जी सर और सर इसमें तो सर आप किसी के थ्रू करा सकते हैं ये इसमें आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको जितना भी आपका अमाउंट अभी एक्ज़िस्टिंग अमाउंट जितना भी है जैसे सपोज़ अभी मैं देख चेक कर रहा हूँ कि आपका ऑडर फ़ोर फ़िफ़्टी का ऑडर है आपका तो इसमें आपको ऑफ़र ये मिल सकता है कि सर कि आपका टेन परसेंट ऑफ़ ऑफ़ हो जाएगा ये ऑफ़र मिल सकता है अगर आप हाफ़ पेमेंट ऑनलाइन करें और हाफ़ पेमेंट कैश में कर दें जी सर किसी के मतलब थ्रू किसी के थ्रू अगर आप कर सकें तो तो आपका फ़ुल तो ओके सर तो फिर फिर आपको एक ऑफ़र और दे सकते हैं हम लोग अपनी कंपनी की तरफ से कि कि आप फ़ुल्ली कैश में ना करके जैसे ए टी एम आपके कार्ड कार्ड के थ्रू या किसी के थ्रू आप कर सकते हैं जी सर

अच्छा तो मतलब फ़ुल फ़ुल कैश ऑन डिलीवरी रहेगा आपका ऑडर तो जी सर तो एक बार आप उधर पर ऑडर के सामग्री में जा कर फ़ुल कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए मैं यहाँ से आपको वह करा दे रहा हूँ और आपका ऑडर ले आ रहा जी सर थैंक यू सर